सारें शा पैहले जय माता दी जेह्ड़ा कम्म मेरे आस्तै सारें शा जरूरी ऐ मेरा कम्म जेह्ड़ा ते अपने परोआर आस्तै कम्म करना ध्याड़ी लानी परोआर गी चलाना घर दी जेह्ड़ी अपनी रोजी रुट्टी लग्गी दी ऐ ओह् चलाना होंदा कम्म जेह्ड़ा साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ ते कम्म जेह्ड़ा अस अपनी मेह्नत कन्नै चाह्न्ने के मेहनत कन्नै कम्म करचै मेह्नत कन्नै कम्म करगे ओह्दे कन्नै असें गी बड़ी चीजें दा फायदा होंदा कि कल्ल गी कोई अपनी जेह्ड़ी हक्क दी कमाई जेह्ड़ी अपने बच्चें गी खलानी ऐ ते ओह्दे आस्तै असें मेह्नत करना पौंदी ऐ मेहनत करियै ते ओह् जेह्ड़ी कमाई अस अपने बच्चें गी खलाह्चै अपने माता पिता गी खलाह्चै ओह्दे च असें गी बरकत बड़ी मिलदी ऐ और मनै च सुख शांति मिलदी ऐ ते हून केईं बारी अस सुत्ते दे होन्ने रातीं लै जेल्लै ते ओह्दे च मनै च केईं केईं ख्याल औंदे अगर असें कुसै कन्नै मेह्नत करियै नेई कमाई कीती ओह्दे च साढ़े दमाग च जेहड़ियां टैंशन जेह्ड़ी जैदा रौंह्दी पेदियां ते अस एह चाह्न्ने कि जेह्ड़ी बी कमाई अस अपने परोआर आस्तै करै'ने आं बच्चें आस्तै करै'ने आं ते अस अपने मेह्नत कन्नै करचै ते ध्याड़ी शयुड़़ी लाना जां इ'यां कोई कोई बी इ'यां मेरी इ'यां इक प्राइवेट नौकरी ऐ ते ओह्दे आस्तै में अपनी नौकरी जेह्ड़ा बड़ी मेह्नत कन्नै उसी कम्म गी करना कि जेह्ड़ी बी में जेह्ड़े बी पैसे मिलदे ना असें गी ते अस अपने मेह्नत कन्नै अपने परोआर गी अपने बच्चें गी खलाह्चै उं'दी जां पढ़ाई वास्तै जेह्ड़े लाने ते ओह् अपनी मेह्नत दी कमाई दे असें जेह्ड़े सोचने के अस अपनी मेह्नत करियै ते ओह् अपने परोआर गी जेह्ड़ी कमाई देचै ते मां प्यो् दा बी कैहना सुनियै जेह्ड़ी दस्स रपे असें कमान्ने आं ते ओह् असें पैह्लें मां प्यो दे हत्थ उप्पर रक्खने ते मां प्यो ते मां प्यो अग्गें जेह्ड़ें असें गी साढ़े असें गी बी दिंदे जां साढ़े बच्चे जेह्ड़े उ'नें गी बी मिलदे न ओह् पैसा ते असें ते मेरा एह् शौक ऐ जेह्ड़ा अस कमाई करचै ते ओह् मेह्नत कन्नै करचै कि एह् निं ऐ कुतै इ'यां गै हरामपुने दी करनी कमाई घरै दा गे उठी कम्म उप्पर अग्गें जाइयै छप्पना जां एह् चीज करनी ओह् निं करनी जो बी कमाई करनी अपनी मेह्नत दी कमाई करनी ऐ ते ओह्दे च असें गी बहुत बड़ा असें गी सुख मिलदा ते एह् शौंक जेह्ड़े होंदे न साढ़ा कम्म शौक मिकी बी बड़ा में सोचना कि में जिन्ना बी कम्म करां जिन्नी मेरे कशा कम्म होई सकै में उन्ना कम्म करने गी बड़ा मिकी एह् शौक ऐ इस चीजा दा में अपना जेह्ड़ा कम्म करगा ते जि'यां कोई मेरे किसान दा पुत्तर आं में ते अस कसान ऐं ते ओह्दे च असें हल्ल चलाइयै अपने जमीनै चा फसल कड्ढना ते ओह् अग्गें मार्किट च देना ओह्दे जेह्ड़े पैसे असें गी मिलदे न ते ओह् पैसा अस अच्छी चीजा पर लाह्चै एह् निं ऐ कोई गलत चीजा पर कोई जि'यां कोई जुआ होई गेआ कोई शराब होई जां कोई नशे जेह्ड़े अज्ज चले दे न इ'नें नशे कशा अस सोचने आं कि दूर रौह्ना चाहिदा ते जिन्ने बी दूर रौह्चै असें अपने बच्चें गी बी दूर रक्खेआ ते ओह् साढ़े वास्तै इक बड़ा एह् ऐ कि सुख ऐ कि नशे अज्ज जेह्ड़े चलै दे न ते जां जेह्के दिक्खा ने आं अस कि जा दे मतलब इ'यां ठग्गियां करियै पैसा कमा दे कोई इ'यां लोट्टी करियै कमा दे ते ओह् असें गी जेह्ड़ा नेईं होंदा असें शौक साढ़ा एह् ऐ कि अस जेह्ड़ा मेह्नत दी कमाई अपने परिवार गी खलाह्चै ते साढ़े जेह्ड़े सुनने आह्ले न सज्जन सरबंधी जेह्ड़े मेरे डोगरी च दोस्त बी सुनै दे होङन ते अस उ'नें गी बी अग्गे इ'यै मैसेज गै जेह्ड़े मे्हनत दी जेह्ड़ी असें पैसा अपने परोआर गी चलाने आस्तै मेह्नत करना जेह्ड़ा शौक रखचै अपने असें की के बेईमानी निं करनी कुसै बेईमानी दा नां पैसा लैना ते ना बेइमानी च पैर रक्खना चाहिदा अच्छे कम्म करो अच्छे कम्में च भगोआन बी साढ़ी माता वैष्णो दे चरणें च अस कम्म करने आं ते ओह्दे च असें गी माता वैष्णो बी अपना जेह्ड़ा शीर्वाद दिंदी ऐ अगर अस बेइमानी करियै कमाई करगे ते ओह्दे आस्तै माता वैष्णो ने साढ़ा साथ छोड़ी ओड़ना ते भगोआन होरें बी जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा साथ छोड़दे उ'नें आखना गंदे आदमी कन्नै भगोआन बी साथ निं दिंदे न अच्छा कम्म करने आह्ले जेह्ड़े हैन उंदे कन्नै हर बंदा बंदा बी साथ दिंदा भगोआन बी साथ दिंदा मां प्यो बी साथ दिंदे परोआर बी साथ जेह्ड़ा ऐ साढ़े घर आह्ले बच्चे न मेरी घर आह्ली ऐ उब्भी साढ़े कन्नै कंधे नै कंधा मलाइयै जेह्ड़ी साढ़े कन्नै मेह्नत करदियां न अस क्या जमीनें च कम्म करगे चाहे कोई ध्याड़ी लाह्गे ते ओह्दे च साढ़े कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा पूरा परोआर साथ दिंदा अगर अस गलत कोई चीजै पर चलगे कोई जियां हून घरै गे कम्म वास्तै ध्याड़ी वास्तै गेआ जां कोई नौकरी ऐ अग्गें जाइयै में कोई पैसा मिलेआ ओह् पैसा में अग्गें कोई जुआ खेड्ढने गी लाई ओड़ेआ ते घर आइयै घरै आह्लें गी कोई मंदे कोई बोल्लेआ जां कोई गलत शब्द बोलने ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि परोआर बी दुखी रौंह्दा ते अपने जेह्ड़े सज्जन सरबंधी जेह्ड़े अच्छे कम्म करने आह्ले होंदे ओह् बी साढ़े पर तराज करदे कि एह् कम्म जेह्ड़ा असें नेईं करना चाहिदा हून अस केईं बारी दिक्खै ने कि हून कम्म उप्पर गेदे आं ते जम्मू च अजकल दिक्खो तुस किन्ना जेह्ड़ा एह् जेह्ड़ा नशा जेह्ड़ा बधी गेदा हून असें ते दिक्खे दा बी नेईं ऐ कि इ'यां ना कै सुने दा आखदे चिट्टा होंदा इक ते ओह् चिट्टा जेह्ड़ा कि जेह्ड़ी एह् नौजोआन पीढ़ी ऐ युवा पीढ़ी ऐ उ'नें गी खत्म करने वास्तै जेह्ड़ा नशा चलाए दा इ'नें ते ओह् जेह्ड़ा नशा अस सोचने आं कि बंद होना चाहिदा साढ़े जम्मू च ते एह् जेह्ड़े युवा न बचैरे नौजोआन पीढ़ी ऐ अग्गें चलै दी साढ़ी डोगरी होई चाहे कोई बी होवै ते एह् जेह्ड़ा नशा ऐ जेह्ड़ा एह् बंद होना चाहिदा ते एह्दे वास्तै अस अपनी गौरमैंट अग्गें बी प्रार्थना करगे कि गौरमैंट गी बी सनागे भाई एह् जेह्ड़ा नशा जेह्ड़ा बंद कराओ ते एह् ठीक ठाक निं होंदा गलत चीज ऐ नशा ते अच्छा जेह्ड़ा कम्म करियै ते ओह्दी कमाई जेह्ड़ी ऐ अपने परोआर गी खलानी ते आपें बी सुख शांति रौह्ना